اسمارٹ فون نے زندگی کو اس طرح بہتر بنایا ہے کیونکہ اسمارٹ فون کا استعمال ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے اسمارٹ فون ہماری زندگی کو بہت بدل دیا ہے اور اس لیے لوگ کہتے ہیں موبائل دیکھنے سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے موبائل سے لوگ بہت کو سیکھتے ہیں جیسے گھریلو گھریلو سامان جسے کچھ آن لائن وغیرہ منگانا ہو تو آن لائن منگا لیتے ہیں اور فون پہ پیسہ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور جسے کچھ بھی نہیں آتا ہو تو وہ موبائل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جسے سلائی وغیرہ نہیں آتا ہو تو وہ فون پہ سیکھ سکتے ہیں اور جسے کھانا وغیرہ نہیں آتا ہے بنانا تو وہ موبائلی پہ سیککھ سکتے ہیں اور موبائل تو اتنا استعمال ہونے لگا ہے کہ بجلی بل اب آن لائن پیمنٹ ہونے لگا ہے موبائل سے لوگ خراب نہیں ہوتے موبائل چلانے سے لوگوں کا دماغ تھوڑا اچھا ہوتا ہے لوگ تھوڑا بیٹھے رہتے ہیں تو ویڈیو وغیرہ دیکھ کے ٹائم پاس کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ موبائل لوگوں کے لیے خراب ہوتا ہے لوگ گھر میں بیٹھ کر جیسے کچھ نہیں ہو تو سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو وہ اپنا ٹائم پاس